جی ہاں ہمارے علاقے میں بہت ساری عورتیں سلائی بنائی کرتی ہیں جن کو دیکھ کر مجھے بھی ایک شوق چڑھا سلائی بنائی کرنے کا تو پہلے تو مجھے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے پھر جب پہلے تو میں ان کے پاس جاتی تھی عورتوں کے پاس سلائی بنائی کرنے اور مجھے وہاں سے تھوڑا آ گیا پھر میرے کو پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ کھلا ہے جوکہ بہت اچّھا سکھاتا ہے اور وہاں پہ دور دور سے بھی آتے ہیں لوگ سلائی بنائی سیکھنے اور وہاں پہ کومپٹیشن بھی ہوتا ہے تو میں تو میں نے وہاں انسٹیٹیوٹ جوائن کرا میں نے وہاں پہ سیکھا بھی بہت اچّّھے سے سکھا رہے تھے جو مجھے نہیں آتا ہے تو میں میں پوچھتی اور وہ بتا بھی دیتے تھے اور وہاں پہ کومپٹیشن بھی ہوتا تھا جو کہ وہاں پہ کومپٹیشن میں نے لیا اور میں وہاں پہ اچّھا کرتی تھی فرسٹ تو نہیں آتی تھی پر میں سیکنڈ یا ٹھرڈ آ جاتی تھی کیونکہ پہلے مجھے اتنی سلائی بنائی نہیں آتی تھی پھر میں نے ایک پوشاک ایک کپڑے سلے جو کہ پہلے تو وہ سل نہیں رہا تھا مجھ سے دقّت ہو رہی تھی میں نے میں پوچھ بھی رہی تھی مجھے میں بہت کوشش کر رہی تھی وہ بار بار مجھے وہ ادھیڑنا پڑ رہا تھا پھر سلنا پڑ رہا تھا بننا پڑ رہا تھا تو وہ بہت مشکل ہوئی پر وہ اینڈ میں آ کے وہ سل گیا بن گیا پورا اچّھا بنا پھر سب نے تعریف کی پھر سب نے مجھ سے بولا کہ ہمارے لیے بھی سل دو ہمارے لیے بھی سل دو بہت اچّھی پوشاک سلی تھی